میں ایک دفعہ دبئی گیا تھا وہاں پر عاطف اسلم کا اسٹو اسٹیج شو ہونے والا تھا اس لیے وہاں پر ایک اسٹیڈیم بک کیا گیا تھا عاطف اسلم وہاں پر دس بجے آنے والے تھے اس لیے میں نے بھی ایک ٹکٹ بک کر لیا اور وہاں پر بھی بہت بھیڑ ہوتی ہے اس لیے میں آٹھ بجے ہی پہنچ گیا تھا تاکہ میں عاطف اسلم کو بہت قریب سے دیکھ سکوں اور میں اسٹیج کے سب سے پاس کھڑا ہو سکوں اور جب وہ لمحہ بہت قریب تھا کہ دس بجے عاطف اسلم آئیں اور انہوں نے گانا گایا تو مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے وہاں پر تاجدار حرم گایا تھا مجھے ان کا گانا سن کر بہت خوشی ہوئی اور آج کل میں اریجیت سنگھ کے گانے بہت سن رہا ہوں مجھے ان کا گانا بھی بہت اچھا لگتا ہے اس لیے میں ان کو براہ راست سننا بھی چاہتا ہوں میں نے سنا ہے کہ ان کا دلّی میں کوئی شو ہونے والا ہے اور میں نے اس کا بھی ٹکٹ بک کر لیا ہے تو میں ان کو بھی براہ راست سن پاؤں گا